پہلے کے زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی پہلے کے لوگ بات کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے ترستے رہتے تھے کہ کیسے بات کریں گے کیسے کیا ہوگا ایک دوسرے سے بات کرنے میں بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی دنیا کی حالات لینے کے لیے بھی انہیں بہت پریشانی ہوتی تھی پہلے کے ٹائم میں اتنا کچھ بھی نہیں تھا جتنا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے پہلے نہ تو اتنا مبائلس فونس ہوتے تھے نہ لیپ ٹاپس وغیرہ ہوتے تھے نہ وائی فائی وغیرہ ہوتے تھے مطلب ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی پہلے کے زمانے میں اب جو ٹیکنالوجی ہے جیسے موبائل وغیرہ ہے اب انسان گھر بیٹھے بیٹھے شاپنگ بھی کر سکتا ہے ایک دوسرے سے فون پہ بات بھی کر سکتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتا ہے ویڈیو کالنگ کے ذریعے اور وائی فائی کنیکشن کے ذریعے ہم اپنے ڈیجیٹل ٹی ویز وغیرہ جو آئے ہیں اسمارٹ ٹی وی ان کو بھی چلا سکتے ہیں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سب کی ہم نالج گھر بیٹھے بیٹھے لے سکتے ہیں تو اس طرح سے ٹیکنالوجی اور مواصلات میں ترقی نے دہلی کی تاریخ کو اس طرح متاثر کیا ہے